हैलो हां जी आं नमस्ते एह् किन्ना टैम होए दा दद्दरी होए दे ते तुसें पैह्लें कीऽ निं दस्सेआ डॉक्टरै गी तुसें पैह्लें दस्सेआ हा डॉक्टरै गी अच्छा फर्क पेई जाह्ग अच्छा कोई गल्ल निं ते अं'ऊ तुसेंगी कोई त्रै चार दोआई दे नाम लिखाना ओह् लेई लैओ ते ओह् मलो ते फ्ही ओह्दे कन्नै फर्क पेई जाह्ग इक्क लुलीफोर्ड जेड इक्क बेटनोवेट ते इक्क वी जेड एक्सएल आं एह् बेटनोवेट निं लायो इत्थें ठीक ऐ होर किश ठीक ऐ ओके